جی جی یقین ہے ٹیکنالوجی کو غور کرنے کے بارے میں اس کا مطالعے کے لئے ایک بنیادی مضمون ہونا بہت ضروری ہے ہر انسان کو چاہیے کہ ٹیکنالوجی کے بارے میں معلومات کرے طالب علم کے لئے بھی یہ ضروری ہے کہ ٹیکنالوجی نئی ٹیکنالوجی آج کے دور میں تو آپ بولیں تو سمجھیں کہ پورا دور دورہ ہی ٹیکنالوجی کا چل رہا ہے جنگل ہو گیا ہے ہر چیز ہر چیز ٹیکنیشین ہو گئی ہے یہاں ہر چیز کوئی کوئی چیز ایسی نہیں ہے یہاں تک کہ اپن استعمال کرنے کے چیزوں سے لے کے ہر چیز میں اپنے کو ہر جگہ ٹیکنیکل چیز دکھیں گی یہاں پر ہر کوئی آج کے دور میں تو اس طرح سے ہو گیا ہے کہ برتن دھونے کے لئے مشین کا استعمال ٹیکنالوجی کے ذریعہ نئی نئی ایجادات جو ٹیکنالوجی نئی ایجادات جو دی ہے اس میں انسان پورا گھرا ہوا ہے ٹیکنالوجی سے ہر طرف ٹیکنالوجی تو انسان کو اس ٹیکنالوجی کے بارے میں بنیادی معلومات ہونا ضروری ہے ہر ہر ایک شخص کو چاہیے کہ وہ بنیادی معلومات حاصل کرے اس کا مطالعہ رکھے کہ کس طرح سے کہاں پر کون سی ٹیکنالوجی یوز کری جاری کہاں پر کون سی ٹیکنالوجی کا استعمال ہو رہا ہے اور کہاں تک اس کا استعمال درست ہے کہاں پر اس پہ نقصانات ہیں کیونکہ آج جب ایسے اپنے دور میں ایسے دور میں گذر رہے ہیں اپن کہ جہاں پر کہ بس صرف ایک چاروں طرف ایک مشنری کا دور چل رہا ہے کوئی انسان نارمل حتیٰ یہ ہو گیا ہے کہ نوکر گھر میں آنے کا جگہ اب روبوٹس کا استعمال کیا جا رہا ہے روبوٹ جو کہ جو کہ ایک مشین ہے لیکن آج استعمال پورا ایک انسان کے جیسا کر رہی ہے تو اس لئے ٹیکنالوجی کا معلومات ہونا اپنے لئے بہت ضروری ہے اور یہ موضوع مطالعے کا موضوع ہونا بہت ضروری ہے کہ ہر بچے کو نالج چاہئے کہ ٹیکنالوجی کس طرح سے مطلب کہ ترقی پہ ترقی کرتے جا رہی ہے اس کی معلومات تو ہر بچے کو چاہیے اور یہ موضوع سلیبس میں ہونا مطالعے میں ہونا بہت ضروری ہے کہ ٹیکنالوجی میں کیا کیا ہے کیا اس بارے میں ہو رہا ہے